अशें म्हणटात की चलयां शिकत जाल्यार देश फुडें वता मात आयज वेगळ्या वेगळ्या भारताच्या शहरांनी पळोवूंक गेल्यार थोडे चलयांक शिक्षण आजुनूय दिनात आजुनूय चलयां स्कुलांत वचनात आनी अनपड रावतात म्हणून सरकारानी वेगळे वेगळे प्रयोग तयार केल्यात लॅपटॉप दिवप तेच बरोबर चलयांक रेनकॉट तेंका वेगळ्यो वेगळ्यो सायकली अशे दिवन प्रोत्साहन करताले तेंकां शिक्षण घेवपाक मात हाचो दूरवेव्हार जाल्लो आसा थोड्यांक मेळटाल्यो थोड्यांक मेळनाशिल्ल्यो मात दाखोवपाचे काम करतालेच मेळ्ळ्यो म्हणून खुबशे चल्यांक हे मेळनाशिल्ले हाका लागून तरी पूण आयज पळोवंक गेल्यार खुबश्या चलयांक हें दिवनय भुरग्यांक स्कुलांत धाडनात कित्याक तर हें मेळ्ळ्या उपरांत तांकां घरांत बसयतात तेंकां अशें दिसता चलयांक ह्यो फक्त फेसिलिटी घेवप शिक्षण घेवप न्ही शिक्षण घेतल्यार ते फुडे सरतले शिक्षण घेतल्यार उलोवंक शकतलीं म्हुणूनूच आयज पळोवंक गेल्यार जण एकल्या स्कुलांनीं ह्यो लागू जाल्यात मात कोणांक चलयांक ह्यो सायकली आनी लॅपटॉप मेळना फक्त पेपराचेर आसा खरेपणान खरेंच मेळना कित्याक तर अशें कित्याक जाता काय कित्याक तर खूब लोक करापशनांत आसा ते दाखयताच प्रोत्साहन दिवपाक दिकाने के दांत अलग खावपाचे दांत दुसरे दाखोवपाचे डिफरंट आनी खावपाचे वेगळे अशे पद्दतीन ह्यो गजाली चल्ल्यो आसा हाका लागून चलयांक हें शिक्षण दिवपा खातीर प्रोत्साहन जाय आनी सायकली लॅपटॉप आनी ताचे भायर रेनकोट आनी वेगळ्यो वेगळ्यो गजाली मेळपाक जाय ज्या की हीं भुरगीं ह्यो चलयो शिकन जाल्यार देश फुडें सरतलो देश बदलतलो आनी देशाक उदरगत मेळटली